آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے مجھے میں اپنی تعلیم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں چھوٹا تھا مطلب چار سے پانچ سال کا تو میرے والد نے یعنی میرے فادر نے مجھے ایک قریبی مدرسے میں میرا داخلہ کروایا تھا اور میں وہاں پڑھنے کے لئے جایا کرتا تھا وہاں پر میں میں نے اسٹارٹ جو کیا پہلے ہمارا جو بیسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قاعدہ ہم نے اس قاعدے سے شروع کیا اور وہ قاعدہ مکمل کرنے کے بعد پورا کرنے کے بعد پھر ہمیں قرآن شریف پڑھنا تھا تو ہم نے وہ قرآن شریف شروع کیا اور الحمد للہ ہم نے قرآن بھی پورا کیا ایک سال کے اندر پھر اس کے بعد میں میں نے اس قرآن کو اور اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی اور مجھے دوسرے استاذ کے پاس جانا پڑا اس کے لئے میں نے وہ بہت اچھے انداز میں ان سے سیکھا اس کے بعد قرآن پورا ہو گیا قرآن پورا ہونے کے بعد سیکھنے کے بعد میں مولویت پڑھنے لگا جو مولانا بنتے ہیں وہ اس کی تعلیم میں نے شروع کی اس کا کورس جو ہوتا ہے وہ آٹھ سال کا ہوتا ہے اور آٹھ سال تک پھر میں نے مولانا کی تعلیم حاصل کی اور آج میں جو ہے مولانا بن چکا ہوں تو یہ میری تعلیم رہی ہے